औ आङो मोसानायनि रिल्स एबा सर्ट' नायो ससियेल मेदियाआव आंनि मोजां मोनसिन्नाय मोसाग्राफ्रा जाबाय फुजि बसुमतारी गेमस्रि दैमारि मनालिसा हाजवारि आरो लिंसार बसुमतारी सोरां नार्जारि सोरां बसुमतारी रिंखि नार्जारि बिफोरनि बेसोरनि रिल्स बानायनाइखौ आं मोजां मोनो बिसोरनि मोजां मोसानायफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो